माँछ माँछ मारय सऽ बहुत तरहके दिक्कतो होइ छै जेनाकी यदि कोनो माँछ मारलकै ठीक छै ओ मरि गेलै पानि मे पानि मे छुटि जाइ छै तऽ फेर ओ

फेर जेना कजरी तजरी भऽ जाइ छै तऽ ओहु सब सॅं माँछ मरै छै आर पूरा ओ जे छै से तालाब के जले पूरा प्रदूषित भऽ जाइ छै